ते एह् जेह्ड़ा क्वेश्चन थुआढ़ा ऐ बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मिगी लग्गा ऐ होर ऐ अज्ज दे टाइम दे बिच्च साढ़े लोकें दे लेई तुसें एह् कम्म सोचेआ एह् बी बड़ा शैल कम्म कीता ऐ ते इस दे बारे में थोह्ड़ी जेही गल्ल करूंगा ते एह् जेह्ड़ा कम्म ऐ ड्राइंग ऐण्ड पेंटिंग दा एह् साढ़े बच्चें दे लेई इक सेही एज होनी चाहिदी ऐ दस तूं लैह्के बाह्रां साल घट्ट तू घट्ट ते इ'न्नी होनी चाहिदी ओह्दे बाद साढ़े जेह्ड़े बच्चे न ओह् बड़े गै शैल ने उं'दे दमाग बड़े तेज न ते अजकल्ल ते हर इक बच्चा फोन ते अपने सारे कम्म करी लैंदे ऐ अ'वा ते साढ़े बच्चे ते इ'न्ने तेज होई गे ऐं इ'न्ने शातिर ऐं कि ओह् साढ़े कोलां बद्ध शैल फोन चलांदे ऐं ते में ते अपने घर दे बड़ें बच्चें गी अपने फोन दे बिच्च ऐसे ऐप डाउन लोड करियै दित्ते ऐ कि ओह् उ'नूं फोन दे जरिये अपने जेह्ड़े कम्म ऐ ड्राइंग दे ओह् काफी जैदा करी लैंदे ऐं ते एह् जेह्ड़ा एह् दे बारे में इक मेरी छोटी भैन ऐ ओह् ड्राइंग करदी ऐ पेंटिंग बी करदी ऐ स्कैचिंग बड़ी बधिया शैल पेंटिंग करदी ऐ ओह् ते ओह्दे उस्सी में बड़ी चीजां रेकैंमेंड करना होन्ना केह् कि'यां साढ़े अजकल्ल आन लाइन चले दे कैनवा दे थ्रू अस स्कैच डाउन लोड करिये ते उस्सी पेज उप्पर इनस्टाल करो ते ओह्दे पर अस कलर करी सकने ते ओह्दे कन्नै सानूं बड़ा इक नार्मल बच्चा बी उस्सी करी सकदा पंज साल दा बच्चा बी करी सकदा साढ़े साम्बे साढ़े जम्मू दे लोक जां जेह्ड़े बच्चे न ओह् बड़े गै तेज ते बड़े समझदार बच्चे न अजकल्ल पंज साल दे बच्चे बी साढ़े कम्म करी लैंदे न इ'यै ले ते जेह्ड़ी स्हेई ऐज ऐ स्हेई माहिने च दिक्खेआ जाऽ ते ओह् पैह्ली दूई त्रीऽ जद बच्चा क्लास च पुजदा ते उस बेल्लै गै जद उस्सी हत्थ च पैंसिल फड़ाई जंदी ऐ ते ओह्दे बाद ही उस्सी एह् ड्राइंग ते पेंटिंग सखानी चाहिदी अ'म्मा जेह्ड़ी स्हेई ऐज ऐ ओह् स्हेई ऐज ही है अट्ठ साल दस साल क्योंकि इस दे बिच्च बच्चें दा दिमाग जेह्ड़ा ऐ ओह् स्कैचिंग पैन ते हर इक चीज नूं समझदा होंदा ऐ ते मेरे जरिये में थुआनूं एह् चीज में दस्सना चाह्न्ना ऐ कि जेह्ड़े साढ़े बच्चे न उ'ना नू इस चीज दे बारे दस्सेआ जा करदा ऐ बड़े ऐसे ऐसे गर्वमैंट दे पलान है गे जां साढ़े इत्थै जेह्ड़े स्कूल स्कूलें दे बिच्च बी बच्चें गी बड़ा मोटिवेट कीता जंदा ऐ कीता जंदा ऐ कि भाई तुस अपना जेह्ड़ा ऐ पेंटिंग दे बिच्च जां आर्ट ऐण्ड क्रैफट दे बिच्च अपना इंट्रस्ट जगाओ जां करो बिच्च ते उ'दे करके बी बच्चे जेह्ड़े साढ़े ऐं ओह् स्कूल दे बिच्च जांदे ऐं ते स्कूल दे बिच्च जाने दे बाद ओह् बड़ा कुछ सिखदे ऐं बड़ा कुछ समझदे ऐं इस दे बारे ते उं'दा में अज्ज दी थुआनू गल्ल सनाना कोई दो चार दिन पैह्ले दी में इक छोटे बच्चे नूं मिलेआ कोई चार साल ऐ ओह् ते ओह् अजें नर्सरी कलास च गै पढ़दा हा ते ओह्दी ड्राइंग तुस दिक्खो गै ओह् वाह् वाह् क्या ड्राइिंग करदा होंदा ओह् ते साढ़े जेह्ड़े बच्चे ऐं ओह् नर्सरी दे बिच्च ही इन्नी अच्छी शैल ड्राइंग करी सकदा ते मनियै चलो जे तुस उस्सी दो साल ट्रेनिंग करो जां दो तिन्न साल उस्सी ट्रनिंग देओ ते ओह् ते एक्सपर्ट बनी सकदे ड्राइंग दे बिच्च काफी जैदा में थोआनूं दस्सी चुकेआं लेकिन स्हेई ऐज स्हेई माहिने दे बिच्च एह् ही ऐ अट्ठ साल दस साल थैंक्यू